دس کال از ناو بین ریکارڈیڈ ہیلو آ آگرہ سمکو کم کمپیوٹر آ میرے کو ایک فون خریدنا تھا ویوو وی ٹونٹی سیون فائیو جی جی فیچر بتائیں گے آپ کا دیکھو کلر وائٹ وائٹ مل جائےگا بیک میں گرے اوکے اور کمپیوٹر پھر کا جو کیمرہ ہے بیٹری بیک اپ کتنا ہوگا اس کا اور چوبیس گھنٹے تو چلنی چاہیے کم سے کم بیٹری

اور کچھ ڈسکاؤنٹ وغیرہ آجکل دیوالی کا ٹائم چل رہا ہے اسی لیے آپ اگر تھوڑی فون پر بتا دیتے تو اچھا ہوتا فون پر تھوڑا بتا دے تو اچھا ہوتا اچھا کتنے تک ہمیں پڑ سکتا ہے ای ویوو وی ٹونٹی سیون فائیو جی نہیں ڈسکاؤنٹ کر ڈسکاؤنت کر کے

بیسٹ ہے نا فون آپ تھوڑی پتا ہے کوئی بھی موجود چلو میں آ کر شاپ پر ہی بتاتا آپ ایڈریس نہیں تو سینڈ کر دینا اوکے ہاں ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے